हैलो हांजी जियां अस जो टीवी चैनल दिक्खने आं जियां सुपर डांसर टीवी चैनल अस दिक्खने आं मतलब जेह्दे जेह्दे च लोक मतलब की इंडिया दे अलग अलग देश दे लोक अलग अलग स्टेटे दे लोक जेह्के जां बाकी बाकी बी सारे अग्गे पिच्छे दे लोक जेह्के बी लोक जेह्के सुपर डांसर हे मतलब अपने ओह् रीती रवाज जेह्के ओह्दे च शो करदे जियां ओह् बड़ा डांस करदे प्रस्तुत करदे ओह्दे च दसदे कि अस इ'यां डांस करदे साढ़ा एह् कल्चर ऐ इ'यां उ'यां मतलब कि बाकी बी ओह् ऐसा डांस करदे और अस इ'यां ओह् चीजां दसदे कि दुएं दा दिक्खने आह्ले दा बी मन करी जंदा कि अस बी इ'यै जेह्यां चीजां करचै और अपने अपने मतलब अपने अपने अंदर दी जेह्की उंदी जेह्की काबिलियत होंदी ते ओह् सोचदे अंदर दा जेह्का अस बी इ'यां ने अपने अपने उसगी अग्गे बढ़ाचे कि पने रीती रिवा गी अपने शो गी मतलब इ'यां असें बी असेंगी बी इ'यै करना चाहिदा जियां साउथ च अपने उंदे अपनियां इंडस्ट्रियां न साढ़े देश च बी मूवी इंडस्ट्रियां होना चाहिदियां ते जम जम्मू च बी इ'यै गै होना चाहिदियां के असेंगी डोगरी कल्चर गी अपने कल्चर गी बढ़ावा देने आस्तै बड़ा जरूरी कि जियां असेंगी कोई इ'यां चैनल दिक्खने आस्तै डांस दिक्खने आस्तै दिक्खने कोई अपने कल्चर दी बढ़ावा देने आस्तै असेंगी दी बड़ी जरूरत ऐ और आपने कल्चर गी आपने रीती रिवाजें गी जां अपने ट्रेडिशन गी जेह्का अग्गे बढ़ाने गिते असें बढ़ाना चाहिदा और बढ़ाने दी जरूरत बी हे